हाँ मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैंने स्कूल टाइम में काफ़ी सारी प्रतिगा प्रतियोगिताओं में भाग लिया है उनका हिस्सा बना हूँ मैं और मुझे अच्छा लगता था जैसे निबंध लिखना पन्द्रह अगस्त और छब्बीस जनवरी के मौके पर किसी भी प्रोग्राम में भाग लेना भाषण देना या गीत गाना और कबड्डी खेलना खो खो खेलना और ड्राइंग बनाना और दोस्तों के साथ में पिकनिक घूमने जाना तो यह हमारे स्कूल टाइम का एक अच्छा अनुभव रहा है और एक अलग ही आनंद रहता था स्कूल लाइफ़ का और प्रतियोगिताओं में भाग लेने का एक अलग ही उत्साह रहता था जैसे फुटबाल खेल खेलना दोस्तों के साथ में स्कूल टाइम में क्रिकेट खेलना काफ़ी अच्छी जिम्मेदारी भी रहती थी स्कूल में हमें केप्टन बनाया जाता था फिर एक टीम डिसाइड की जाती थी फुल फुटबाल के लिए क्रिकेट के लिए फिर उनको लेकर गाइडलाइन देना उनको बताना और पन्द्रह अगस्त की तैयारी के लिए मतलब पहले से प्रेक्टिस की जाती थी और छब्बीस जनवरी पर अगर कोई कार्यक्रम में अगर भाग लेता है तो उसके लिए पहले उनको प्रेक्टिस की जाती थी सर लोग से हमें पूछते थे कि कौन कौन इस प्रतियोगिता में भाग लेगा नहीं लेगा तो अगर लेना है तो फिर उस चीज़ गाना गाने पर लेना है या भाषण पर लेना है तो उसकी हमें पहले से प्रेक्टिस कराई जाती थी और हम करते थे और हमें काफ़ी अच्छा महसूस करते और अच्छा लगता था हमें